نہیں یں نے تہواروں کے موکع پر یا مذہبی موکع پر کسی بھی دیبتا کا بت نہیں بنایا ہے لیکن میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں جو ہندو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تہواروں کے موقع پر یا پھر کسی بھی طرح سے بہت سارے بت بناتے ہیں اور ان بتوں کو قریب کے مندر میں ظافر وکت کر دیتے ہیں جن سے ان کو کچھ رقم بھی مل جاتی ہے اور ان کی مشی حالت بہتر ہوتی ہے جس سے وہ اپنی بال بچوں کے کفالت کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دیوتاؤں کے بت بناتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں اچھے سے جس سے ان کی دیوتاؤں کی رقم اچھے سے اچھی مل جاتی ہے کیونکہ جتنا اچھا بت ہوگا اتنی اچھی رقم ہوگی